چھبیس اگست انیس چھبیس سترہ اگست انیس سو سیتالیس پندرہ اگست انیس سو سیتالیس مائی میرا جنم دن سترہ سترہ پچانوے اور چھ دسمبر انیس سو ترانوے

بارہ دسمبر انیس سو پچانوے